नमस्ते सर कह रहे हमको सिलेंडर की आवश्यकता है उसे उस हमको दस सिलेंडर चाहिए शादी के उपलक्ष्य में सर तो हमको इसके लिए कार्यवाही कार्यवाही क्या करना है अच्छा मैसेज से बुकिंग करना पड़ेगा

एक सिलेंडर का कितना पैसा लगता है सर और उसके ऊपर ये अब हमको सब्सिडी मिलेगा सर अच्छा तो मतलब दस सिलेंडर के लिए दस बुकिंग करना पड़ेगा कि एक ही से हो जाएगा

अच्छा खाली तत्काल में एक सिलेंडर तत्काल में खाली सिलेंडर देना पड़ेगा आपको अच्छा हाँ हाँ एक बार गैस सिलेंडर नहीं पूरा पूरा होगा तो सर अच्छा मतलब हमको सिक्योरिटी के रूप में पैसा देना पड़ेगा अच्छा अच्छा वो तो हम देंगे लेकिन अभी खाली सिलेंडर मौका पा हम नहीं ले पाएँ हैं एक दोस्त हो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ अच्छा मतलब वही कहे रहें हमारा काम हो जाएगा टाइम पर ठीक है अच्छा अच्छा कितना दिन में मिल जाएगा हमको दो दिन पहले दो दिन पहले चाहिए सर हाँ तो हमारे घर पर आएगा सर कि हमको खुद वहाँ आ के डिलीवरी को लेना पड़ेगा तो घर जो आएगा उसको भी कुछ देना पड़ेगा हमको नही वो तो सिलेंडर का पैसा देंगे सिलेंडर का पैसा देंगे मतलब उससे अतिरिक्त तो नहीं देना उनके अलावा ऐसे अच्छा तो वो गाड़ी से ही आएगा गाड़ी दरवाजे तक नहीं आई सर तो ट्राॅली ट्राॅली से ही आता है या गाड़ी से आता है